विकासके स्थितिमे समस्तीपुरके बहुत बुरा हाल छै जेनाकि हॉस्पिटल हॉस्पिटलमे गेला पर होइ छै जे लोकके लाइनमे लागऽ पड़ै छै जे पैरवी बला छै तेकरा जल्दी सुबिधा मिलै छै जे पैरवी बला नहि छै तेकरा सुबिधा नहि मिलै छै जेनाकि हम जाइत रहियै समस्तीपुर नहि समस्तीपुर तऽ गेलियै तऽ कामे नहि भेलै गेलियै पटना पटना एम्समे हम चारि साल दौड़लियै चारि सालमे जाकऽ आब जइयै तऽ बैड खाली नहि छै कभी जइयै तऽ सर नहि छथिन ई होइत होइत होइत होइत हमरा चारि साल लागि गेलै जेनाकि शिक्षा विभाग छै शिक्षे विभागमे बच्चा सभ पर कोनो तनदेही नहि छै बच्चा सभ जाइ छै इसकुल कखन भागि आबै छै कखन हाजिरी बनाकऽ मास्टर सभ उमहर कुर्सी पर बैठल रहल बच्चा सभ उमहर बैठल यऽ कोइ उमहर दौड़ैत यऽ कोइ उमहर खेलैत यऽ किछु पते नहि चलै छै जातिवाद छै उहो भी छै से बहुत बार बुरा स्थिति पर जेनाकि अभी केओ ब्राह्मण छै ओके छो छोट जाइत छै जेनाकि भेलै राम जेनाकि भेलै मुस्लिम ई सभसँ बढ़िआँ सँ नहि बात करै छै ई सभ सुधार हेबाके सरकार जब सभचीजके खातिर एक रङ्ग व्यवस्था केलकै तऽ ई सभमे भी एक रङ्ग व्यवस्था होइके चाही लोकके ई बुझैके चाही जेनाकि हम जेहए चीज छियै हमहुँ आदमी छियै ओहो आदमी छै तऽ दुनू आदमी तऽ एके रङ्ग छियै दुनू आदमीके खून भी अलग अलग नहि छै एक रङ्ग खून छै खून काटबै केकरो शरीरके केकरोके लाल केकरोके पीयर थोड़े निकलतै कि एके रङ्ग हेतै तेनाहिए जातिवाद नहि रखैके चाही शिक्षामे भी थोड़ा मास्टर साहेब सभके जे कुर्सी तोड़ैत रहै छथिन से नहि करैके चाही हुनका ई सोचैके चाही जे बच्चा सभ छै केओ सड़के पर भागि जेतै तऽ सड़क पर भागि जेतै तऽ केकरो धक्के लागि जेतै केओ एक्सिडेन्टे कऽ जेतै बच्चा सभ घुमै छै या फिर बच्चे पकड़ैए बला आबै छै केओ लैए कऽ चलि जाइ किडनैपे कऽ लै तऽ ई सभ भी होनाइ जरूरी छै इएहे सभ होइके चाही पर्यावरणके स्थिति जते गाड़ी चलै छै धूल धुआँ कि सरकार देलखिन हँ गैस चूल्हा लऽके लेकिन गैस चूल्हा पर कतेक आदमी करै छियै भानस कमे आदमी करै छै सभ एतेक ने धुआँ करै छै गाड़ी जते ने चलि गेलै ताहि सभसँ ततेक धुआँ चलै छै जे बड़की बैट्रीक बला आब गाड़ी छै तभियो धुआँ एते होइ छै जे पर्यावरण भी सुरक्षित नहि छै एतेक पेड़ लगेलाक बाद भी एगो आदमी पेड़ लगाबै छै एगो आदमी पेड़ काटै छै दुनू आदमीके पेड़ जे लगेलकै तेकरा बड काटैके हेतै तऽ सुखल पेड़ काटैके चाही एकदम हरा पेड़के भी काटिके लऽ अबै छै ई बात सोचैके चाही जे पेड़ लगेनाए जरूरी छै काटनाइ नहि पेड़के जते हम काटबै तऽ ओहो तऽ जेना हम ओ हमर आगूके जीवन खातिर जरूरी छै ऑक्सीजन हमरा ऊहे पेड़ देतै जे हम जीबै गाछ बृक्ष सभसँ हमरा सभके ऑक्सीजन मिलै छै तऽ वएह ऑक्सीजन पर तऽ जिन्दा लोग रहै छै एनाहिते एतेक प्रदूषण होइ छै जे ऑक्सीजन नहि रहतै तब तऽ आदमी मरिए जेतै लेकिन लोग बुझनाहर तऽ बुझै नहि छै पूरे एकदम देलक पेड़ एने लोक लगाकऽ आयल ओने जाकऽ उखाड़ि देलक उमहर केओ लगाकऽ आयल उमहर उखाड़ि देलक ई सभ भी एहि सभपर कड़ाइ होइ के चाही ध्यान राखै के चाही जे हँ ई सभचीज रहै के चाही इहे सभचीज सरकार सँ अनुरोध छै